समय के साथ उत्तर प्रदेश जी जनसंख्या बदली आहे जनसंख्या ॾाढी वधी वयी आहे जंहिं सां असांखे कोई लाभ न थो मिली सघे छो कि असांखे जनसंख्या घटि करिणी आहे त इन करे सभिनि खे लाभ मिली सघे